हम चित्र बनेबाक कालमे

हमर ई बहुत पसन्दीदा पेंटिंग छी हम अप्सरा ब्रांडके पेंटिंगसँ पेंट करइ छी आओर बहुत सुन्दर सुन्दर पेन्टिंग बनबइ छी चित्रकलामे हम बहुत सखी सभ सङ्गे सेहो बनबइ छी सब आदमी मिल जुइल कऽ खूब सुन्दर पेन्टिंग करै छी और बहुत बहुत सुन्दर बना बना कऽ हम अपन घरक दिवार सबपर टाङ्मगि दै छियै आओर खूब सुन्दर घरमे ई चित्रकला लगैत रहय छै आओर हम ई पेन्टिंग अपन पर्दा पर्दा बनबइ जे छी घरके जे पर्दा होइ छै तै गेट पर लगबइ छी आओर बेडपर जे ओछपर जे ओछबइ छी से तहियोपर बनय बनबइ छी ई पेन्टिंग करय छी मिथिला पेन्टिंग आओर खूब सुन्दर सुन्दर बहुत सुन्दरसँ बनाकऽ ओइमे हम खूब सुन्दर रङ्गसँ ओकरा भरि भरि कऽ राखय छी सजाकऽ पीला रङ्ग लाल रङ्ग हरा रङ्ग खूब सुन्दर रङ्गसँ भरि भरि कऽ गुलाबी सब बहुत सुन्दर रङ्ग सबटा मिलाकऽ लगैत रहैत अछि आओर खूब रङ्ग गुलाबक फूल सनक रङ्गसँ चित्र बना बना कऽ ओइपर हम खूब सुन्दरसँ रखय छी आओर अइ प्रकारसँ बहुत चित्रकला सुन्दर लागैत रहय अछि आओर अइमे हम बहुत हमसब अपन मिथिलाके ई मानय छियै कि मिथिलामे पेन्टिंगके बहुत महत्व छै आओर देश विदेशमे भी अइ चित्रकलाके बहुत महत्व छै